अपने जानवर के साथ हमको काफ़ी लगाव है जानवर को हमको बहुत प्यारा है जानवर हमको बहुत प्यारा लगता है क्योंकि जानवर हमारा हमको देखते ही उठ के बोलने लगता है जानवर को हम क्योंकि अच्छे चारे देते है इसके लिए जानवर हमको जो है किधर भी जाते देखता है तो चिल्लाने लगता है और उठ के बोलने भी लगता है जानवर जानवर को हम जब लाके चारा देते है और चारा खाके दूसरे जगह बांध देते है जानवर जब देखता तो हमको जानवर जो है साफ सुथरा पे जगह पे जब बांधते जानवर को तो जानवर हमको देख के बहुत प्रसन्न होता है इसके लिए क्योंकि उसकी आत्मा जब प्रसन्न होती है तब हमको हमसे ज़्यादा लगाव बढ़ता है जानवर हमको देखता है किधर जा रहा है हमारा आदमी जो है जानवर जो है हमको गाय गाय हमारी है भैस है हमारे जानवर जो है हमको देखता है तो बहुत प्रिय बहुत लगता है हमको हमको प्रिय लगता है जानवर को और जानवर जब चिल्लाने तक लगता है तब हम बोल देते है क्या हुआ क्या हुआ तब मुंडी उठा के हमको चिल्लाने लगती है हमको जानवर जानवर बहुत अच्छा लगता है हमको बहुत प्यारा है इसके लिए जानवर हमको जो है हम शुरू से ही जानवर के को बहुत लगाव है हम बच्चेपन से ही जानवर को पाल के रखे हैं जानवर अभी भी चार पाँच गाय हैं दो भैंस है रखा हूँ घर पे जो है उन्हीं की सेवा करता हूँ और उन्हीं को खिलाता फूलाता हूँ उन्हीं के साथ प्यार जो बढ़ता ही जा रहा है और हम जानवर को हटाते नहीं हटाते नहीं जल्दी जो है जानवर को इसलिए रखते है कि क्योंकि हमको दूध की जरुरत रहती है दूध इसीलिए रखते है जानवर को इसीलिए जानवर को हम पाल के रखते हैं जानवर हमेशा ही हम देखते ही रहते हैं किधर भी जाते हैं किधर में भी जाते है तो जानवर जो है बहुत हमको अच्छा लगता है इसलिए जानवर को पालते है गाय अच्छी अच्छी गाय को देके लाके पालते है क्योंकि भैंस को भी अच्छी अच्छी हम भैंस को भी लाके पालते है गाय भैंस ही दो ही जानवर पालते हैं हम और हमको बहुत अच्छा लगता है इसके लिए जानवर को हमको पाल के रखे ही हैं